हम अहाँके एहि लेल फोन केलहुँ अइ कि हमर नवम्बरमे शादी अइ तऽ ओहिमे अहाँके देखलहुँ अहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छा करै छिए अहाँ दुल्हनके बहुत अच्छा सजाबै छी इन्सटापर व्यूसब देखलहुँ तऽ हम चाहै छी जे अहूँ हमर शादीमे अहीँ हमर सारा डेकोरेट वोकोरेट करू तऽ अहाँ कतेक लेबै ओकर की अहाँके पैकेज अइ दस लाखके तऽ ओतेकमे तऽ ओतेकमे अहाँ कि सभ मतलब ओहिमे अहाँ की लेबै मतलब सबकिछु कऽ देबै जतेक कि लेकिन हमर गेस्टसब दू सओसँ ज्यादा रहतै तऽ ओतेकमे सबकिछु भऽ जेतै ओ आओर अहाँ केहन केहन मतलब कि हमरा कि हर तरहके फूलके सजावट चाही जइसे गेन्दा चमेली मोगरा ईसब अहाँके पास अइ

मतलब हमरा हमरा ओ जे मोगरा ई सबके रहै छै आओर गुलाब ई सबसँ ओहन टाइप नहि मतलब पूरा मतलब गुलाब गुलाब दिखाबैके छै पिङ्क पिङ्क पूरा स्टेजके देखाबैके छै ओहन टाइपके हमरा सजावट चाही आओर हुँ आओर खानाके भी बेबस्था अच्छा खासा चाही जाहिसँ मतलब गेस्टसब खुश भऽ के जाइ तऽ अहाँ खानामे की की आइटम रखबै

ओ आओर ओ जेनाकि जे मतलब दुल्हनके सजाबैले पार्लरके मेहन्दी अबै छै तऽ मेहन्दीके फंक्शन ईसब लेल अहाँ अपने लेबै कि हमरा अलगसँ बुलाबैके पड़त ओसब ओ आओर एकटा मतलब सङ्गीत हल्दीसब होटलमे ही करैके छै तऽ हम अहाँ अपन बजट बता देब कि सभ सङ्गीत हल्दी शादी मतलब सब होटलमे करैके छै ओकर बेबस्था ओकर सजावट सभके मतलब अहाँ अपन बजट बता देब जे कतेकमे पूरा भऽ जेतै फेर हम अपन फैम ओ चलू हँ हम अपन फैमिलीसँ भी पुछिकऽ अहाँके बता दै छी जे अहाँ कहिआ मतलब कै तारिखसँ अहाँ काम स्टार्ट करबा दिअ

टेन्ट वेन्ट लगाबैमे समय लगै छै एहि लेल सोचलहुँ अइ जे कनि पहिलहि फोन कऽ दिअ काहे लऽ कऽ शादीके सीजन छै तऽ हमेशा ऑडरसब अबैत रहै छै ने हुँ हँ ओहे तब आओर मेहन्दी तेइस तारिखके छै तऽ तेइस तारिखके मतलब सबके भेजि देबै मेहन्दी लगाबैवाली सबके ठीक छै चलू ठीक छै हँ राखू राखू